हिकु आर्टिस्ट जे तौर ते इनिशियली स्टेज ते इलाही मुश्किलु हूंदो आहे सर्वाइव करणु अगरि तव्हां उन खे सर्वाइव करे अॻिते वधी विया आहियो त पोइ तव्हांखे काथे न काथे ओके आहे हर चीज़ लेकिन स्टार्टिंग में इलाही मुश्किलु थींदी आहे छोकी आर्ट खे एतिरी जल्दी माण्हू करियर अगरि वाइस खणूं था त क़बूलु करण में मुश्किलु थींदी आहे और अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे कभी कॾहिं बि आर्ट जा सामान स्टेशनरी जी कमी न थी और प्रेरणा और साहरे जी कमी महिसूसु थींदी हुई लेकिन सामान जी कोई न धीरे धीरे जंहिंमें माण्हुनि इहे चीज़ सम्झण त उहो उन खे बि माण्हू एप्रिशिएट करणु लॻा